मैं अपने जीवन के किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान के सामने बैठ कर करती हूँ भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मेरे इस काम को सफल बना देना आपका आशीर्वाद मेरे साथ रखना और जब भी मैं अपने काम को करने निकलती हूँ तो ये सोचती हूँ कि भगवान भी मेंरे साथ साथ चल रहे हैं मेरे काम में काम में मदत करेंगे और मुझे पूरा विश्वास रहता है कि कोई करे या न करे पर भगवान हमेशा मेरे काम में मेरी मदद करेंगे इसलिए मैं सबसे ज़्यादा भगवान पर ही विश्वास करती हूँ मैं किसी दूसरे के हाथ पैर जोड़ना पसंद नहीं करती हूँ मुझे सिर्फ़ ऐसा लगता है कि जो भी काम करना हैं वो भगवान के आशीर्वाद से ही होगा तो और मुझे इत्ता विश्वास भी है कि मैं जो काम भगवान के आगे कहती हूँ मेरा सब काम हो जाता है इसलिए सिर्फ किसी भी शुभ काम को करने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान के आगे ही हाथ जोड़ती हूँ